हे योग जा सिध्धांत मैट वारा हाणे आया आहिनि पर असां वटि त योग नालो त हाणे ॾिनो अथऊं योगा त शुरूअ खां कंदियूं आयूं आहियूं असां घर जा जेके बि कमु आहिनि उहे सभु योग में ईंदा आहिनि असां शुरूअ खां ॾिसूं घर जी जंहिं असां छंड फूक कंदा आहियूं उघ मैट कंदा आहियूं तए में असां जा हथ हेठ मथे थींदा पिया हूंदा आहिनि एक्सरसाइज़ थींदी पेई आहे कपिड़ा धोइण जो कमु ॾिसो त हुन में कपिड़ा निपूड़ींदा आहियूं त असांजूं सॼूं आङिरियूं करायूं ऐं पंहिंजूं सॼो ॿाहूं सॼो पेयूं असांजूं हलंदियूं रहंदियूं आहिनि घर में सॼो ॾींहं असांजी हल चल हलंदी रहंदी आहे त को बि कमु अहिड़ो न आहे जेको असां घर जो कमु कयूं अटो ॻोयूं रंधिणे जो को बि कमु कयूं इहो सभु चवण जी ॻाल्हि आहे योगा हिन खां सवाइ असां जीअं साइकिल हलाइणु आहे तरणु आहे गार्डिनिंग करणु आहे कोई बि कमु करणु आहे जेको बि असां कमु कयूं था हो सॼो असांखे उहो योग सां असांखे फ़ाइदा ॾींदा आहिनि असां हिन खां सवाइ ॾाकण लहंदा आहियूं चढ़ंदा आहियूं माना घर जो तव्हां शुरूअ खां आख़िरी ताईं जेको बि कमु कंदो आहे उहो को बि अहिड़ो कमु न आहे जेको तव्हांजो योग में न अचे जीअं पहिरें टाइम में त मायूं अटो पीअंदियूं मसाला पीसींदियूं चक्कियूं हलाइण या हमाम दस्ते में कमु करण कुझु बि कुटण कपिड़ा धोइण में सोंटी हलाइण त जेके बि कमु थींदा हुआ या उथी पे उथी उथ वेह करण सभु योग में ई ईंदो आहे असां जेके बि घर जा कमु छॾे ॾिना आहिनि त इनकरे हाणे उहो मैट मैट ते योग वेठा कयूं बाक़ी मैट जे योग खां हटी करे जेके बि सॼे ॾींहं जा कमु आहिनि हर कमु जेको आहे उहो योग सां असां हुन में करे सघूं था